मां गायत्री वॉच मां घड़ी वरिती ॾाढी शौक़ु सां वरिती पर पंज सतनि ॾींहनि जे अंदरि भाई इन मां अहिड़ा फॉल्ट निकिरण लॻा भाई टाइम लेट थियणु लॻो ॾाढो शौकु सां वरितो पंज सत ॾींहं में त इन्हनि जो भाई फ़र्क़ु बि मां सम्झो डिस थियण लॻो त मां त सभिनि खे ईअं सलाह ॾींदुमि की गायत्री वॉच मां तव्हां घड़ी न वठिजो